دہلی میں کاروباری شعبہ مقامی افراد کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے اور ان کے لیے ان نئے موقع پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے دہلی میں مختلف سرکاری و نجی ادارے نوجوانوں اور مقامی افراد کو اپنے کاروبار شروع کرنے کی ترغیب دیتا ہے ان کو مالی امداد تربیت اور ابتدائی رہنمائی فراہم کی جاتی ہیں کاروباری تنظیمی نوجوانوں کو ہنر سکھانے کے لیے ورکساپس سیمینارز اور عملی تربیت کو کورسز کا انعقاد کرتی ہیں اس سے وہ مارکیٹ کے تقاضوں کے مطابق مہارتیں حاصل کرتے ہیں بہت سی کمپنیاں کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ڈیٹا پر مبنی نظام اپناتی ہیں جس سے ملازم کی ترقی و بہتری کے لیے راہیں طے کی جاتی ہیں